मी ल्हान आसतना आमचे जाणटे म्हणजे आमचो बाबा बी सदीत जोताक बी वयतले शेतांत तेन्ना थंय न्हंय बी आसतले ते शेतांत देगेक तेन्ना ते हे पोटी गरये बी घेवन वयतले वयतले म्हणटकूत हांव तेंकां मी तेंकां विचारतल अरे बाबा हे किदें व्हरतात तुमी तर ते गरोवपाक रे म्हणून अशें म्हाका सांगतले गरोवपाक कसले रे बाबा तर न्हंयेंत मारता रे ते पोटींग लायतत आनी भितर ताका एक तास आसता ताका पोटींग लावन बी अशे न्हंयेंत उडयतात मागीर ताका माशें लागतत म्हणून हांव तांच्या वांगडेन उमेदीर वयतलो आनी आमकांय तें व्हरतले वांगडा व्हरतले अशेंच शेतान व्हरतले तेन्ना ते ते सांगता म्हणटकच हांवय वयतलो तेंच्या वांगडा आनी ते कशें गरयतात ते हांव पळयतलो पळयता जाल्यार नुस्तें बी लागपाक लागलें तांकां म्हणटकूच म्हाका एक उमेद कशी जाली अरे एदें व्हडलें नुस्तें आमच्या न्हंयेक लागता आमी हें विकत हाडटात बाबा आमी विकत तुमी विकत हाडटात अशें आमी समजलें ना मगेर म्हाका कळ्ळें काय तर आमच्या न्हंयेक बी नुस्तें व्हडलें व्हडलें लागता अशें चणाक लागता शेंवटाळे लागतात आमचे तामोशे पालू अशे लागता हें म्हाकाय कळ्ळें तें मगेर तसा हांव तांच्या वांगडा वचून वचून म्हाकाय ती उमेद कशी आयल्या आनी मीय तांचे बरोबर गरोवपाक बी शिकलो आनी मीय मगेर डेली वयतलो गरोवपाक पोटींग धरले शेतान मेळटले ते उदकान मेळटा आमच्या व्हाळाक बी मेळटात म्हणून हांवें मी मगेर थंय वचून तांच्या वांगडा ते पोटींग बी धरून बी मीय गरोवपाक बी मगेर म्हाका ती आवडत कशी लागली डेली हांव वयतलों आतां चणक चणकूल लागूंक जाय परत आमची तामोशी बी लागूंक जाय जाल्यार किदें लावंक जाय तें म्हाका हांवें मागीर तांकां विचारलें तर पोटींग व्हर नाल्या एक खवळ व्हर अशा शेंवटाळ्यांक जाल्यार तूं पीठ व्हर अशें म्हाका तांच्यांनी सांगलें तशें हांव डेली हे व्हरतलो आनी डेली हांव किदें ना कितें तरी एक नुस्तें हाडटलोच आमच्या आई बी सगळी खूश जातली तशें हांव मोटे बी अशें किदें चणूक बी चणाक बी लागलें जाल्यार तें मागीर हांव म्हाज्या सोयऱ्या पायऱ्यांक बी दी तीय मागीर खूश जातल्यात हें खंयसून हाडलय तुवें तर ना मी गरोवंक गेल्लो म्हाका तें आमच्या न्हयकल्लो ह अशें तुमच्या इतलें हें लागतत नुस्तें तर ह तर बरें मरे तर आमीं हा आतां विकत हाडटा ते कांय फायदो ना मरे तर पांचशीं रुपय हजार हें दिवचें पडटा आनी हे बरें मरे एकदम फ्रेश करून ते अशें हांव तेंकां केन्ना अशें ला नुस्तें लागलें गरयेक काय मागीर दितलो गरी बी व्हरतलो डेली व्हरतलो आनी ते गरयेक तास गरी बी आनी बडी सुद्दां जाय पडटा ताका मानिची एकदम स्ट्रोंग कांय तर लागलें बी जाल्यार ती मोडांक जायना अशें म्हणून ते आमी मानेची गरी मानिची बडी लायतात हाका आनी स्ट्रोंग असो तास आसता हें करून हांव आतां आतां म्हाका आनी खूब आवड आयली नुस्तेकाची म्हणजे अशी हांव खंय खंय सगळी कडेन तामोशा म्हण उगवें म्हण अशें वजरी मडकय मेणकुरें अशें हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा गाडी घेतली गेलो गरोवपाक हेतून आमी सांचें सुद्दां आमोरेर सुद्दां अशे गरोवपाक वता काय तर आनी ते जे नुस्तें आसा ते चडशें न्हंयेक जेन्ना आगोरी परातथा म्हणजे उदक जेन्ना चडपा येता तेन्ना आमी चडशे वता ते गरोवपाक कारण ते तें नुस्तें आसता ते वयर चडटा म्हणटत जशें आमकां पयलीं जाणटे सुद्दां आमकां सांगतले अशें आमी परंपरा दवरलीत ते आजून पर्यंत आजून मी गरोवपाक वता आनी खरेंत गरोवपाक गेलो काय मातशें मायंडूय आपलें बरें फ्रेश रावता कोणाची खबर कोणाक नासता गेलो गरोवपाक कितें नुस्तें हाडलें हाडलें काय घरा कडेन ही सगळीं एकदम खुश जाता काय तर ते विकत खायसर हेंच बरें म्हणटा न्हय म्हणून हांवंय आतां तशेंच हे करता वता आमचे म्हाका आतां भुरगे सुद्दां जाले ते म्हाजें भुरगे सुद्दां आतां गरोपाक डॅडा आपुणूय येता म्हणटा तें गरोवपाक कित्याक लागून तर तांकां ती एक उमेद कशी काय तर नुस्तें केन्ना तांच्यानी पळोवंक ना न्हय भुरग्यां आसा न्हय तें म्हणटकूत तेंय म्हणटा ते डॅडा आपुणूय येता तुज्या वांगडा गरोवपाक पळोवया तरी कशें लागता नुस्तें खंय आसा तें म्हणून तेंय म्हज्या वांगडा येतत केन्ना अशें गरोवपाक